जीवनमे हमसब पढ़ाइके बहुत बेसी महत्व दै छिए काहेकि पढ़ाइ ही एक ऐसा चीज छै जकरासँ परिवार आओर एस्टूडेन्टके बच्चाभी बैकग्राउण्ड सुधरि सकै छै पढ़ाइ ही एक ऐसा विद्या छिए जकराकि पूरे फैमिली अच्छासँ खुश राखि सकै छै आओर पढ़ाइ अच्छा भी लागै छै इसलिए ज्यादे महत्व रहै छै पढ़ाइसँ गाँवके नाम एतना रोशन होइ छै कि बताबै नहि सकै छी एतना रोशन होइ छै गाँवके आदमीसब पूरे खुश रहै छै आओर ई से नॉलेज भी होइ छइ हमरा आओरके इएह लिए हमे पढ़ाइके बहुत अच्छा महत्व दै छिए